जेब्ला जोङो मोनसे रेसिपि सङो नाथाय बे रेसिपि आ जेब्ला जाया अब्ला जोङो बेखौहाय ओरैबादि खालामनो हायो जे जाय रेसिपि खौ संदोंमोन नाथाय बे रेसिपि आ जेनेबा बारा जाबाय एबा संख्रि बारा जाबाय एबा माबा मोनसे बारा जाबायब्ला अब्ला जोङो बे रेसिपि खौ जोङो फोराननानै एबा जोङो बिदैफोरखौ एसे बाद दोननानैहाय जोङो जानो हायो मानो होनना बुङोब्ला बेफोरबायदि रेसिपि यावहाय जोङो संख्रिफोरखौ बारा होफ्लाङोब्ला एबा हाल्दैफोरखौ बारा होफ्लाङोब्ला जोङो बेफोरबायदि खालामनानै जायो आरो जोङो जेब्ला जाग्रा मुवाखौ गारह'रो एबा गोदान संफिननाङो अब्ला जोंहा टाइम बो वेस्ट जायो एबा टाइम आबो लस जायो आरोना बेनिखायनो जोङो ओरैबायदि खालामनो हायो जे जोंनो रेसिपि आवहाय जोंनो संख्रिया बाबोब्ला अब्ला जोङो सेनिबो मोनफा मोननै फिसा फिसा बेफोरबादिखौ जोङो होनो हायो अब्ला जोंनि संख्रिफोरा दानगारो एबा जोङो माखासे जाग्रा मुवाफोरखौ नायनानैहाय जोङो लेबु एबा माबा मोनसे गोखै मुवाफोरखौबो जोङो होनो हायो माने बेयो जाग्रा मुवाखौ नायनानै जेनेबा जोङो जेरैहाय लानो हायो बेदरफोर एबा नाफोरावहाय जोङो गोखैफोरखौ मोजां मोनो दा जेनेबा जोङो बे गोखैफोरखौहाय मोजां मोनोखायनो जोङो बेफोरबायदिआव जोङो जाग्रा मुवाफोरखौ नायनानै बे रेसिपि आव जोङो लेम'न फोर एबा माबा मोनसे बुस्थु होनानैहाय जोङो बे रेसिपि खौ संनानै जानो हायो